हाँ हमने अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा बनवाया है पहले मैंने इसी प्रकार स्वास्थ्य बीमा बनवा रखा था जिसके अन्तर्गत मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक बार और मुझे मेरे पैर में अत्यंत चोट भी लग गई थी पर मेरे स्वास्थ बीमा होने के कारण मेरे मेरा जो इलाज था वो बिल्कुल फ्री में हुआ था और मुझे मेरे पैसे की में बिल कम लगा था हालांकि पैसा तो मेरा थोड़ा बहुत भी लगा था परंतु मेरा वो बीमा स्वास्थ्य बीमा होने के कारन पैसा मेरा थोड़ा सा ही लगा था इसलिए मैंने मेरा स्वास्थ्य बीमा और मैंने अपने परिवार वालों का भी स्वास्थ्य बीमा बनवा रखा हे भविष्य में कोई भी घटना हो जाए तो मुझे अब इतनी दिक्कत लेने की कोई बात नहीं रहेगी क्योंकि मेरे स्वास्थ्य बीमा के कारण मेरा या मेरे किसी भी परिवार वाले के संग कोई भी हादसा घट जाए तो वो उनका इलाज अस्पताल में बिल्कुल फ्री में ही होगा